हैलो हंजी सर सर अगर जम्मू जम्मू घूमना होऐ ते केह्ड़े केह्ड़े मंदिर टैम्पल घूमना चाहिदा हंजी हां इक ओह् जगह होनी चाहिदी जेह्ड़ी ज्यादा मतलब कि मन्नी परमन्नी दी जगह होऐ जित्थै आल टूरिजम आह्ले लोक औंदे होन हां एह् जीआ पोता जेह्ड़ा अपने चनाब दरेआ कन्नै आम मतलब अस जन्नेआं जेह्डा पुल लभदा ऐ हा उत्थै पाडंव गुफा बी बड़ी ओह् है ना प्रसिद्ध मतलब हंजी हंजी हंजी हंजी अच्छा ते और मतलब कि साढ़े होर इद्धर लोकल एरिये च कोई ओह् होऐ मंदर जेह्ड़ा बड़ा ज्यादा इ'यां होऐ हंजी हंजी ज्यौड़ियाॅं च गै अच्छा अच्छा अच्छा ते आल मतलब कि जि'यां साढ़े जम्मू च बी रघुनाथ मदंर बी जम्मू बिच नां हंजी हंजी अच्छा अच्छा ते बाह्वे आली माता उद्धर है नां बड़ा ओह् ऐ बाह्वे आली माता बी बड़े मन्ने दे नां होर उद्धर बाहू फोर्ट ऐ हंजी हंजी बहू फार्ट बी है ना हंजी हंजी हां ओर जम्मू जम्मू तबी कोल है ना हंजी मतलब के एह प्रसिद्ध जगह न जेह्ड़े साढ़े जम्मू बिच है ना लोक बड़ा ज्यादा इ'नेंगी मनदे न हां और जेह्ड़ी साढ़ी वैष्णो माता है कटरे बिच उसी बड़ा ज्यादा मन्नेआ जंदा है ना उत्थै आल मतलब इंडिया दे आंदे ना हां वर्ल्ड दे बी औंदें ना बाह्रों बाह्रों लोक बी औंदे न हंजी हंजी ते हां में उ'ऐ चीज़ पुछनी ही कि अगर असें गी कुतै उद्धर घूमन आना होऐ जम्मू ते एह जगह ते में जरुरी घूमना है ना हां अजकल उत्थै ना ट्रेन आह्ली ओह् होई गेदी ऐ सुविधा

हंजी हंजी

हां एह् ना बड़ी ज्यादा हून ओह् बनी पैहलें मतलब ट्रेन आह्ली कोई सुविधा नेईं ही उत्थै जेल्लै अस पिछली बार आए हे ना ते उस टाइम बाए बस ही गे हे ते जी हून है ना ट्रेन आह्ली बी सुविधा होई गेदी ऐ हंजी हंजी

हां हर जाति दे लोक मनदे है ना हां ओह् बी मेल लगदी हंजी हंजी हंजी हंजी हां है नां ठीक ऐ फ्ही अगर असें कदें आना होऐ ते तुसें गी फोन करी लैगै जरुर ठीक ऐ फिर तुस असेंगी गी सनाई ओड़ेओ ना फ्ही अस आए दे फिर जम्मू पूरी जगह घूमियै जाह्चे हंथुआढ़ा बहुत शुक्रिया भैया थैंक्यू